हम काम जे छै टाटा प्लेमे जखन सिखयलऽ गेलियै तऽ एगो दोस्त जे छै ओकरे काज रहै ओहिमे तऽ ओ कहलकै आ तोरा हम जे छै सिखा देबौ तऽ हम कहलियै ठीक छै तऽ कहलकय हम कहलियै एबय कहिआ से बताबू तऽ कहलकै अहाँक जे छै हम फोन कय देबऽ ओहि हिसाबसँ जे छै अहाँ आयब दू चारि दिनके बाद ओ फोन केलकय फेर ओकरालऽ गेलियै हम तऽ अपन कहलकै बाइक लयकऽ अबीह तऽ अपन बाइक लयकऽ गेलियै तऽ बाइक लयकऽ गेलियै ओकरा साथ तऽ फेर ओकर जे झोला रहैत छै जे उजार रहै छै ओ झोला अपन थमेलकै हमरा आओर साथ मे लैके जे लगलै सामान पकड़ैके काज करय जाइ तऽ ओ जे करय तऽ हम ओकरा देखियै केना केना ओ करै छै तऽ ओहिसँ जे छै ओतेक अथि नइ होय आ ओ जल्दी बतबै लऽ नहि अथि गौर करय बादमे धीरे धीरे ओकरा पुछलियै जे ई केना होयत छै तखन ओ जे छै बतबै ई रीनसँ एना करबिही तऽ ई नोट खोलबिही तऽ ओना हेतय ओ नोट खोलबिही तऽ ई हेतय एकरा टाइट करबिही तऽ एना होतय ओ टाइट करयके बाद धीरे धीरे जे छै ओ सभ किछु तऽ बुझि गेलियै इम्हुरका मानि लिअ जे घरके जे काज रहै कखनो फोन पर जे आगासँ जे चालू करबाबऽ रहै ओहिमे जे छै कन्फ्यूजन रहियै आखिर किआ कतयसँ करबैत छै आओर केना ओकर नम्बर एतय केना करबै फेर धीरे धीरे धीरे धीरे सभकिछु बदलि गेल तऽ ओ चीज हम सिखलियै आओर ओहिमे अपन पॉकेटसँ ओकरा पीछाँ खर्चा करय पड़ल रहय ई नहि जे ओ हमरा कमबय छै तऽ दतय किछो अपन पैसा खर्चके कऽ ओकरा खिलाबियै पिलाबियै जे जे हमरा ओ देखतै आओर काम बतेतैग किआकि जखने ओकरा खिएबै पिएबै नहि तऽ ओ हमरा पर जे ध्याने नहि देतय ओ सुइ अपन काम लऽ चाहतै जे हमर काम निकलि गेलय भै गेलय ओ पीछाँ पीछाँ घुमैत छै बस तैं लयकऽ तऽ ओकरा पीछा पैसा खर्च करैए पैसा खर्च करयके बाद जे छै ओ ओकरा दिलमे पूरा जगह ले ललियै तऽ ओ बहुत जल्दी सारा चीज धीरे धीरे कयके ओ बतै दलकय ओ हुनर हम सीख गेलियै आओर सीखैके बाद ओकरा फेर छोड़ि देलियै छोड़यके बाद फेर हम कम्पनी जोआइन धै ललिए अओर जोइनिंग करयके बाद जे छै अपन काम जे छै फेर हम करय लगलियै तऽ ओहिसँ बस अपन कमाइके खाइ लगलियै